य'गा गेलेनाया बैसोनि सोमोन्दो गैया जेरै उन्दैनिफ्राय गेलेयोबा मोदोमफोरा जेरै मेरै बायलाङो उन्दैनिफ्राय गेलेयोबा जेरै एसे देरखांनानै बा बोरायनानै गेलेयोबा मोदोमफ्रा एसे देब्ला देब्लिखौ हाया जेरै उन्दैनिफ्रायनो सर' खालमोबा य'गा गेलेनायखौ जेरै मेरै बायदेम गुइडेम बा जेरै गोसो हा खालामनो गोसो एरैबायदि हाजोबो जेरै जिरायनानै हान्थु फोनांनाय आखाय फोनांहरनाय गंनानै हायाव फोनांहरनाय खर'खौ बिदिखौ उन्दैनिफ्रायनो गेलेलांबाय थाबा सर' जालाङो जों दा बोरायनानै गेलेबा बा बोरायनानै बोरायखानानै गेलेयोबा जोंनि मोदोमफ्रा बायदेमा जायो मानो होनबा जोङो जोंनि खर'फ्रा हान्थुआव बा हाफोराव फोनांहरनो हाया हाया मोनो ओंखायनो उन्दैनिफ्रायनो य'गा गेलेयोबा सर' खालामोब्ला मोजां आरो बोरायखानानै गेलेयोबाबो मोजां मानो होनोबा देहानि थाखाय गोरा फ्राट मोननाय जोंनि मोदोमफोरा एसे बायदेम बुइदेम जायाबाबो देहानि थाखाय जोबोत मोजां य'गा गेलेनाया नंखायनो बयबो य'गा गेलेनांगौ बेफोरनिफ्राय जों अनेक रैखा मोनो जोंनि मोदोमफोरा फ्रि जायो आरो बेमार थेमारबो नोंनाव थाब सरजाबनो हाय मानो होनबा जोंनि मोदोमफ्रा फ्रि जानानै थाबाय नालाय बेनिखायनो जोंनि य'गा गेलेनाया बैसो बा बैसो उन्दै बा बैसोगोरानि खोथा गैया बयबो गेलेनो हायो